अॼु जी टेक्नोलॉजी बुज़ुर्गनि ऐं नेत्रहीन खे ॾाढी सपोर्ट करे रही आहे टेक्नोलॉजी जे ज़रिए अॼु बुज़ुर्ग पंहिंजो वॉइस मैसेज वाट्सअप जे ज़रिए पंहिंजे रिश्तेदारनि खे पंहिंजे लविंग जेके बि माण्हू आहिनि पंहिंजा रिश्तेदार आहिनि रिलेटिव आहिनि उन्हनि खे पंहिंजा मैसेज रिकॉर्डिंग करे चई सघनि था ऐं उन खां पोइ बि अॼु हिकिड़ी हिकिड़ी एप आहे बी माय आइज़ उन जे ज़रिए नेत्रहीन जेके बि आहिनि उहे पंहिंजो कम्यूनिकेशन करे सघनि था पंहिंजे माण्हुनि खे कॉन्टेक्ट करे सघनि था ऐं ज़रूरत पवण ते सहायता वठी सघनि था अॼु कल्ह टेक्नोलॉजी जे ज़रिए बुज़ुर्गनि नेत्रहीन ऐं ॿियनि घणनि ई जेके पंहिंजे शरीर खां विकलांग आहिनि उन्हनि जे उन्हनि जे लाइ बि टेक्नोलॉजीअ ॾाढा सुठा सुठा कम करे रहिया आहिनि